जेनाकि हमरा सबमे जनउ होइत छै जनउमे आठ दिन लगैत छै समझू बसकट्टी सब तऽ ओहिमे सब परिवार रहैत छै तऽ सब गोटा एक साथ रहैत छी ओकर बाद सब एके साथ खयलहुँ दोस्त रहल फैमिलीके सब रहल घरके सब गोटा खयलहुँ पीलहुँ एकठाम सुतलहुँ सब तऽ इहे सब अच्छा लगैत रहैया फेर कोनो कहूँ मंदिर जाइत छी तऽ अकेले तऽ जाइत नहि छी पूरा सब ग्रूप सब जाइत छै तऽ फेर ओहोमे गेलहुँ सब साथे फेर जहाँ जाइत छी ओतऽ सब गोटा घूमैत छी खाइत छी पीबैत छी इहे सब फेर रात्रि भोजन रात्रि भोजन तऽ सब अहाँ बूझबे करैत छियै कि भोज तोज हमरा सब गाममे होइत छै गाँवमे भोजे होइत छै तऽ भोजमे जतेक भेल सब दोस्त हमसब भोज खाइ तऽ नहि गेलहुँ लेकिन सब मिल लेलहुँ फेर खयलहुँ सब बस इहे सब होइत रहैत छै फेर मन्दिर आयोजन होइया ओहोमे गेलहुँ तऽ मन्दिरके तऽ बतेबे कयलहुँ फेर दावत भेल दावतमे तऽ सबके सब हमरा मिलल तऽ सब दोस्तके लऽ के गेलहुँ कोनो दोस्तके मिलल तऽ हमरा लऽ कऽ गेल ई सब होइत रहैत छै आओर किछु नहि इहे तऽ सब कनी अच्छा लगैत छै कि सब गोटा एक साथ रहिके खाइत छी पीबैत छी फेर अबैत छी आओर रहैत छी आओर की कऽ सकैत छी जहाँ पर फेर जेना अहाँकेँ अछि